असांजी कटनी में ॾाढा माण्हू जेके बि माण्हू आहिनि ॾाढा धार्मिक आहिनि जंहिं बि धर्म जा माण्हू आहिनि सभई पूजा पाठ पंहिंजी कंदा ई आहिनि त उन में गुल हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकी इस्तेमाल थींदी ई आहे चाहे असां मंदर में वञूं मस्जिद में वञूं या चर्च में वञूं टे ई आहिनि हिते कटनीअ में त उते गुल असां चढ़ाईंदा ई आयूं हा न कंहिंखे बि त गुलनि वारनि जेके आहिनि नंढा नंढा रस्ते ते गुल लॻाए विहंदा आहिनि त उन्हनि जो धंधो जेको आहे भई असां जे धार्मिक प्रथाउनि ते ई हले पियो थो असां गेंदे जा गुल हूंदा आहिनि उहे डाढा ज़्यादा इस्तेमाल थींदा आहिनि पूजा जे वक़्तु या गुलाब जा बि गुल हूंदा आहिनि उहे बि मस्जिद में चढ़ाईंदा आहिनि माण्हू चर्च बि कॾहिं कॾहिं गुल चढ़ाईंदा इन ऐं पोइ उन खां पोइ अगरबत्ती ठहींदी आहे हिते गाम मां माण्हू ईंदा आहिनि अगरबत्ती ठाहे ठाहे विकिणंदा आहिनि त मंदर में अगरबत्ती बि असां ॿारींदा आहियूं त उन्हनि जो बि व्यवसाय छा आहे धार्मिक प्रथाउनि जे मथां आहे या जेके इहे केंडल अगरबत्तियूं या कुझु हूंदियूं आहिनि हिननि जो बि धंधो हले पियो थो थिए सभु धार्मिक प्रथाउनि जे मथा आहे अगरबतियूं जेके आहिनि सभिनि खां ज़्यादा धार्मिक कम जे लाइ इस्तेमाल थींदियूं आहिनि ऐं हिन करे असां भई घर में रोज़ु ॾीओ त ॿारूं था गुल त चढ़ायूं था रोज़ु सुबुह सां वेंदा आहियूं ऐं सुठा सुठा ताज़ा ताज़ा गुल वठी ईंदा आहियूं त उन्हनि जो बि व्यवसाय हलंदो आहे असांजी बि पूॼा सुठे सां थींदी आहे ऐं अगरबतियूं थी वई धूप थी वियो कपूर थी वियो इहो बि असां वेंदा आहियूं वठी ईंदायूं नंढनि नंढनि माण्हुनि खां वठी ईंदा आहियूं छा करे कि हुननि जो बि धंधो हले उन्हनि जे घर में बि व्यवसाय हले उन्हनि जो सुठे सां सभु हले ऐं असांजी पूजा जी पूजा बि थी वञे त वॾी दुकाननि मां थोरो घटि वठंदा आहियूं छा करे की नंढनि माण्हुनि जो व्यवसाय हलंदो रहे